जों फिसा हिन्जाव सासे हरनांगौ जायोब्ला जोंनि गोसोआव गोबां फैसा थाखा बुथुमनांगौ जायो जोंहा माल मुवा बायनो गोनां जायो बेनिखायनो फैसा नांगौ जायो मानोना जोंहा फिसा हिन्जाव हरनोब्ला सनानिफ्राय सियार फालेंनिफ्राय हरनांगौ जायो जाहाथे संसार जानायाव जेबो खैफोद जाया बेनिखायनो जोङो माल बुस्तु बायनो थाखाय फैसा बुथुम नांगौ जाग्रोयो बेनिखायनो जोंनि बर'नि निय'माव फैसा थाखा दाबि खालामनाय गैया बिमा बिफाया जेखिनि हरो बेखौनो लांनांगौ जायो मानोना जोंहा निय'माव गुबुन हारिनि बायदि नङा जों अननानै संसार जानायाव जाखौनो हरो बेखौनो लाङो फिसाफोरा जेरै सना फालें सियार गद्रेज बेफोरखौ जों हरफानाय जायो संसार जानायाव बेनिखायनो गुबुन